हम बता सकते हैं कि हम सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया जैसे हम बता सकते हैं कि सरकारी इस्कूलों मे आज के डेट में प्राइवेट इस्कूलों से बेहतर पढ़ाई लिखाई और बहुत बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो चुके हैं जैसे कि हम बात सकते हैं कि इस्कूलों में टीचरों का टीचर अच्छे आ रहे हैं और पढ़े लिखे प्राइवेट इस्कूलों से भी

सरकारी इस्कूल प्राइवेट से भी अच्छी हो गई है जैसे प्राइवेट इस्कूलों में पंखा कुछ भी चीज़ें नहीं होती बट सरकार ने सरकारी इस्कूलों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि पहले से बेंच और यहाँ तक कि बात बोलें पंखा लाइटिंग वगैरह सब चीज़ कर दिए हैं कि प्राइवेट इस्कूल भी पीछे हो गया है सरकार ने इसके लिए इतना कुछ किया है कि आपको बता दें और हमारे गाँव के लोग हमारे हर गाँव के लोग सोचते हैं की सरकारी इस्कूल अच्छी नहीं हैं बट हम आपको बता सकते हैं कि सरकारी इस्कूल इतना अच्छा है आप कभी सोच नहीं सकते यहाँ के पढ़े लिखे जो अच्छे से पढ़ लिया वो आई एस अधिकारी और अन्य नौकरी पाया जैसे हम बता सकते हैं की जब पहले के लोग इतना कुछ कर लेते थे बिना कुछ पाए तो हम आपको बता दें आप आपके समय में इतना कुछ सरकार ने कर दिया है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जैसे मैं बता सकता हूँ कि गार्जियन लोग बच्चों को इस्कूल नहीं भेजते इस्कूल भी भेजते हैं तो एक दो दिन के लिए भेजते हैं नाम उम लिखवाने के बाद प्राइवेटो इस्कूल में भेजते हैं बस उनका रहना है योगदान बस लेने के लिए तैयार रहते हैं मगर मैं बता सकता हूँ कि सरकार इतने इनवेस्टमेंट करती है तो मैं बता दूँ आप भी इस्कूल बच्चों को डेली भेजें और उनको शिक्षा का योगदान प्राप्त करने के लिए सहमत हुई होइए आपलोग हम अन्य प्रजी परिजनों से निवेदन करते हैं कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बहुत कार्य किया और सभी क्षेत्रों में बच्चे अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते वही लोग पढ़ते हैं जो ज़्यादा थोड़ा गरीब होते हैं बट हम ये बता रहे हैं क्या आप भी भेजिए एक परिजनों से गार्जियनों से निवेदन है आप भी भेजिए पढ़ने के लिए बच्चों को और अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाइए प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है और अच्छी सीख दें बच्चों को और मैं यही कहना चाहता हूँ